हैलो ओला वाले भैया बात कर रहे हैं जी सर मैं शैली बात कर रही हूँ सर मुझे चार तारीख के लिए कैब बुक करनी है हाँ सर मुझे आमेर जाना है हाँ मैं खातीपुरा से बात कर रही हूँ हाँ सर हम चार लोग हैं चार जनों के हिसाब से मुझे कैब बुक करनी है तो आपके पास मिल जाएगा हाँ सर मुझे सुबह सात बजे जाना है हाँ सात बजे सर मेरा पता लिख लीजिए शनि महाराज का मंदिर खातीपुरा हाँ तो सर आप सुबह कितने बजे तक आ जाएंगे ठीक है सर आप पहुँच जाइएगा धन्यवाद